मैं अपनी किताबें तो नंदवेज मार्केट से खरीदती हूँ जो हमें वहाँ से सस्ता मिलता है और ये बच्चों कि किताबें तो हर अब तो आजकल के इस्कूल में भी उपलब्ध हो गया है बच्चे का एडमिसन जहाँ करवाइए इस्कूल से ही किताबें मिल जाती है मगर वहाँ सस्ती नहीं मिलती है वो इस्कूल वाले कुछ चार्ज ड्रॉप कर ही देते होंगे बच्चों कि दोनों बच्चों कि किताबें मुझे मंहगे पड़ती हैं औ दोनों कि चार पाँच हजार लग जाते हैं किताबों में ही किताबें कि इस्टोर तो वो इस्कूल में ही है बच्चे जैसे सभी सब्जेक्ट कि किताबें अलग अलग है प्राइज भी उसका अलग है कोई सस्ती है तो कोई मंहगी है और मेरे इस इस्कूल के इस्कूल कि किताबें तो बनारस से आती है शायद मेरा मुझे नाम नहीं पता है उस जगह का लेकिन वहाँ से आते हैं बनारस से ही इस्कूल पर आते हैं और वहीं पर सभी बच्चों को दिया जाता है जैसे एडमिशन होता है चार्ज जमा होता है फिर किताबें सबको उपलब्ध कारवाई जाती है जिससे कि हम हम पढ़ रहे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं अपनी किताबें तो नन्द गज़ कि मार्केट से मँगवा लेती हुँ वहाँ से कुछ सस्ती मिल जाती है पचास पचपन का मिल जाता है और मैं ज़्यादातर अपनी तैयारी सोर्स रेस से करती हूँ जो कि बहुत ही सस्ती किताबें हैं और मंहगे किताबें से मुझे पढ़ना तो ठीक तो लगता है लेकिन प्राइस के वजह से मैं ले नहीं पाती हूँ और मेरे बच्चे भी इ मंहगी किताबें से ही पढ़ें मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं अगर पढ़ पाई तो मेरा बच्चा ही एक अच्छी किताबें अच्छी अच्छी कुआल्टी मिले वो सब पढ़ने के लिए बच्चे जैसे अच्छे किताबों कि अच्छी प्राइज होती है कुआल्टी होती है उसी की मतलब पढ़ाई और राइटर और सब कुछ समझ में आता है जैसे किताब सस्ती है तब भी पढ़ाई अच्छी होती है सस्ती मंहगी से मतलब नहीं होता है ओ तो चार्ज है उनके ऊपर है दुकान वाले चार्ज बढ़ाते रहते हैं घटाते रहते हैं जिससे हमारे किताबें तो नन्द गज मार्केट से वो भी कहीं से लाते ही होंगें अब वो जितने ही प्राई अपना प्राइज में बेचते होंगे आज विद्यालय के किताबें तो बनारस से ही आती है जो बच्चों को ओ जा कर खरीदना पड़ता है वहाँ और मुझे सस्ते तो नहीं मिलती मंहगी ही मिलती है ढाई सौ तीन सौ चर सौ कि एक बूक मिलती है जो बच्च ओं को लेना ही जरूर से जरूर लेना होता है क्योंकि वो किताबें कहीं और उपलब्ध होती ही नहीं है मार्केट में मिलती नहीं है और गार्जियन को जबरदस्ती ही लेना पड़ता है क्या करें अब मार्केट में मिलेगी नहीं तो वो सब इस्कूल में ही उपलब्ध होता है तो इस्कूल के ही द्वारा मिलता है उन्हें बच्चों को किताबें और और तो मैं ऐसे भी किताबें कोई अगर मनपसंद कहानी हो और कोई ऐसा हो तो भी मैं नन्द गज मार्केट से ही ले लेती हूँ और तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और जो चाहिए किताब सस्ती मंहगी वो मार्केट में ही मिलता है यहाँ आसपास कोई बूक इस्कूल नहीं है मुझे सीधे आठ नौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बूक के लिए जी धन्यवाद